नमस्ते नमस्ते कहे जो है अंकल हाई इस्कूल नाइन्थ टेंथ की किताबें चाहे रहे अच्छा अच्छा तो दुकान पर हो अच्छा अच्छा तो ठीक तो हम कितने बजे खोलते हो दुकान तो नौ बजे ठीक है हम आ जाएं आठवें वाली किताबें कितने की मिल जाएंगी आठवें की किताबें हेलो हाँ तो कितने रुपये तक के हो जहियें तो हमका वैसे कुछ अंदाज बता दो कितने के मिल जहियें तो हमका ओय मा अंग्रेजी हिंदी जो भी लगती हैं सबे चाहिए हाँ तो उसमें हमका ये तुम बताओ अंदाज बताओ की कितने रुपये तक के हो जहियें और ह कटर पेंसिल और उ सब सब चाहे हमका

तो हम घंटा दो घंटा बाद ऐब मिलिहों दुकान पर तो कुछ कुछ हमका अंदाज़ बता दो कि कितने रुपये के होइहें वहें हिसाब से जे हम पैसा वैसा के व्यवस्था कय के एब तुमरे दुकान पर अच्छा और नाइंथ वाले में अच्छा तो पाँच छः हजार रुपये लग जाएंगे तो ओयमे कुछ कुछ हमरे में रियायत कै दीहो कुछ कम कर दीहो भैया हाँ हाँ तो ठीक है तो हम कहे दो घंटा के बाद आए की तीन घंटा बाद आए जब तुम मिलो तब हम आए हुआँ

हाँ तो वैसे बा है कुछ हुनका पाँचवा वालन के चाही हाँ तो हम फिर अपन लिखबा के मास्टर से फिर लड़कबा आबे पर्चा लिखा के लाइ जब पर्चा ले आइ तब फिर हम तुमरे के हुआँ आइ अच्छा हाँ तो ठीक है उ आ जबहें आ जाइ जब जब उ लिखा के लाई पर्ची आइ लिख के तब फिर तुमरे के हुआँ हो सकत है की हम टाइम दे के एक घंटा आधा घंटा पहले आ जाय या बाद मे आ जाय है ना हाँ तो ठीक है तो फिर जब जोनी जोनी ले के है तो नमस्ते